इयां मिकी पता ते नेईं ऐ नां वा आऊं इयां मतलब सुनियै बोल्ली सकनी जि'यां मिकी उन्न सनाया कि मतलब बड़ी इयां पैरिस लंडन न्यू यार्क फ्ही ओह् होइया लास एंजेलेस आइया टोरोंटो आइया सिडनी आइया एह् सारे सिटीज न